नमस्कार नमस्कार क्या लेना है आपको लकड़ी लेनी है कैसी लकड़ी लेनी है आपको पूजा पाठ के लिए या अलमारी के लिए या की कैसे लेनी है

अच्छा पूजा पाठ मे जैसे जैसे शीशम है आम है नीम है सागौन है ये लगती है लकड़ी इसकी ये लकड़ी

इसके पैसे अलग अलग हैं हाँ हाँ शीशम है थोड़ा भाई महंगी है सागौन है महंगी है नीम की लकड़ी ये सब अच्छी लकड़ी होती है तो महंगी है हाँ तो ये लकड़ी एक हजार की हो जाएगी शीशम वाली और वो जो है नीम की है वो भी ऐसे हजार डेढ़ हजार की हो जाएगी हजार रुपये आयँ सागौन सागौन की वो भी ऐसे है ये हिसाब से मतलब कम क्या करें भाई लकड़ी तो महंगी है ले लो नीम की ले लो चाहे शीशम की ले लो जो चाहे वो ले लो हाँ तो शीशम की ले लो दाम दाम तो आप नौ सौ दे दें ज्यादा नहीं है नौ सौ ले लो भाई अब कटाई वटाई देना पड़ता है हमको लकड़ी कटवाना पड़ता है है तो कटाई वटाई देना पड़ता है मजदूरो को तो हाँ तो वही हिसाब से अब सात सौ की नहीं हो पाएगी भाई आ आठ सौ की ले लो तो और कही ले लो भाई आठ सौ की अगर ले लो तो ले लो चलो अच्छा भाई आप पूजा के लिए ले रही हैं चलो ठीक है दे देंगे

हाँ सा हो जाएगी सात सौ की हाँ पूजा के लिए ले रही है सात सौ की हो जाएगी हाँ ऑनलाइन भिजवा देंगे हाँ अब बड़ा मंदिर बनने के लिए बहुत अच्छी लकड़ी है मंदिर बनवा लो पूजा के लिए अलमारी और वो सब वगैरह हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी रहेगी लकड़ी अलमारी वोलमारी पूजा पाठ हाँ पाटा बनवा लो बैठने के लिए शृंगार दान के लिए आप लकड़ी अगर चाहे तो ले लें नमस्कार नमस्कार